म्हाका तुमी धाडिल्ली आल्मार खूब आवडली तीचो रंगूय बरो आसा आनी तिचे भितरल्ले जे खण आसा तेवूय मोठे आसा जेणे करून हांव म्हज्यो सगळ्यो वस्तू त्या कबडान दवरपाक शकतां